जब मैं महाराजगंज पंखा लेने के लिए गई तब वो पंखा वाले पंखा वाले ने कहा कि कौन सा पंखा चाहिए तब मैंने बोला की छत पंखा दे दो छत पंखा दे दो तो उसने दाम बताया की दो हजार तो दो हजार एक पंद्रह सौ का था एक दो हजार आउ एक दो हजार का था तब मैंने कहाँ की नहीं पंद्रह सौ वाला लोकल होगा इसलिए मैंने दो हजार वाला पंखा खरीद लिया फिर उसमें मैंने सब को दिखाया तो बोल की हाँ ठीक है अच्छा है ले के जाओ घर चालू करिए अपना हवा देखिए इसका पहले जब मैंने घर पे लेके आई पंखा लगाई तब पंखा की हवा कम दे रहा था तो फिर मैंने फिर वापस ले के गई वापस ले के गई तो मैंने मालिक से बोला भईया ये कइसा पंखा दे दिया इतना महँगा भी दिया और ठीक चल नहीं रहा है तो उसने बोला की लेके जाओ तुम बाद में तो आना रे आना अभी मैं खाली नहीं हूँ क्या करें मैं वापस ले के चली आई फिर उसके दूसरे दिन मैं जब गई पंखा फेरने के लिए तो बोला की लेके जाओ मैं अभी खाली नहीं हूँ बाद मैं आना नहीं तो फिर दिखा दो भाई मालिक को तो मालिक जो कारीगर था मैंने उसको दिखाया तो कहे की नहीं आपका पंखा ठीक है ले के जाओ तब फेर मैंने ले के गई पंखा तब फिर चालू किए तो बहुत धीमा हवा दे रहा था उसके बाद बिगड़ गया बिगड़ गया तो फिर मैंने मार्केट में महाराजगंज लेके आई तो फिर बगल में अरे रास्ते में कई लोग मिले तो बोल रहे थे अरे क्यों ये पंखा फेरने के लिए जा रही हो क्या तो हम कहे की हाँ वो दुकान पर से लिया वो ठीक नहीं है पंखा कहा तो उसने अगला आदमी बोला की क्यों नहीं ठीक है तो कहा की तो ना रे देखिए उस मैंने कहा उस दुकान पर से समान मत लीजिए वो लोकल समान देता है आउ पैसा बहुत ज़्यादा लेता है क्योंकि वो फिर दुबारा देखता नहीं है कोई गारांटी नहीं लेता है उस पंखे का तब अगला आदमी बोला की चलिए ठीक है हम नहीं जाएंगे तो मैंने मालिक के पास फिर गई की पंखा अपना फेर लीजिए या तो इसको बनाइये तो कह रहा था कि ये नहीं बनेगा अब आप लेके जाइए तो मेरा पैसा भी लूट लिया और पंखा भी ठीक से नहीं दिया बहुत हड़प लिया